हँ जे कि चपाती छै चारि गो ओकरा दू गो कऽ दियौ पनीर जे छै पाँच प्लेट ओकरा दू प्लेट कऽ दियौ और ई मछली चावलकेँ भी छै ओकरा अहाँ पाँच प्लेटसँ तीन प्लेट कऽ दियौ आओर आओर जे किछु परसेन्टेजमे जे अहाँ हमरासँ किछु बेसी लऽ रहल छी ओकरा जेना मछली चावलमे कम से कम पाँचो परसेन्टकेँ छूट दियौ ओकर बाद जे अहांँसँ हम पनीर लए रहल छी कमसँ कम ओहोमे नहि पाँच परसेन्ट तऽ दूओ परसेन्टकेँ छुट दैके कोशिश करियौ आओर रोटी जे छै रोटीमे जेना दस परसेन्टसँ कमसँ कम दस परसेन्टमे अहाँ पाँच परसेन्टके छूट करियौ